मूंखे घणे हारु सावनि मिर्चनि जी एलर्जी रहंदी आहे जेकी लौंगी तिखा मिर्च हूंदा आहिनि त मां उन्हनि खां सवाइ पौकल मिर्चनि में घणे हारु रसोई ठाहींदी आहियां ऐं मिर्च घटि कलर वारो कशमीरी मिर्च यूज़ कंदी आहियां जीअं मां भाई रोटी सुठे नमूने बिना मिर्च खां बि सुठे कलर ऐं सवाद में ठाहे सघंदी आहियां रोटी ऐं मुंहिंजी ईअं ई कोशिशि रहंदी आहे की मां भई तमामु सुठे नमूने मिर्चनि खां सवाइ बि रसोई ठाहियां